हॅलो हां स्विगीक फोन लागला न्ही हां ना हांवें ती ऑर्डर केल्ली म्हणून हय म्हाका परत शक्य आसा ती परत करपाक लागून हां हां हय म्हाका होय परत ऑर्डर करपाक जाय आशिल्ली ना तें शक्य आसा काय ना विचारपा लागून फोन केल्लो आं करपाक मेळटा न्ही आं ना ताका लागून न्ही ना इफ जर करपाक मेळना जाल्यार हांव म्हाका मागीर दुसरे कडेन पळोवपाक जाय आशिल्लें न्हू आं आं मेळटा न्ही आं हय म्हाका एक चार म्हणजे पयली एक सांगात की तुमची म्हणजे डिलिव्हरी जी आसा ती बेगीन पावतली कारण म्हाका अर्जंट जाय म्हणून हय आं ळटली न्ही एक अर्दवरा भितर हांव जे ऑर्डर करता तें पावतले न्ही आं हां हय म्हाका

आं एक एक बिरयानी कर नॉन व्हेज हय आनी एपल चिकन एक प्लेट आनी दोन प्लेट नान कर आनी चिकन ग्रेवी हय हय हय कितले मेळरेन मेळपाक शकता म्हाका हें हें म्हणजे डिस्कावंट बी तुमचो आसा न्हू हय आं आसा हय एड्रेस म्हणजे हांव फोणे रावतां हां आनी तुमचे पेमेंट कसो करपाचो म्हणजे ऑनलायन जी पे करपाचो काय कॅश दिल्यारूय बी जाता ना कारण जी पे करपाक हांव सोदी नाशिल्लें म्हणजे कॅश दिल्यार चलतले न्हू आं हां हां बरें हय एक तुमचे अर्दवर भितर ऑर्डर पावतली न्ही हां बरें म्हाका एक अर्दवर म्हणल्यार पावात तर तुमी हांव मागीर ना इफ जर तर तुमकां म्हणजे म्हाजे घर मेळना म्हणजे एड्रेस दिला पळय थंय म्हणजे ते फ्लॅटान आसा हांव रूम नंबर थर्टी सेवेन हय हां ओके ओके आनीक इफ जर तुमकां हे म्हणजे रूम मेळना न्ही जाल्या म्हाका रोकडोच कॉल करात कळ्ळें न्ही हय हां बरें बरें थँक्यू